माछ मारय लए गेलियै माछ फसबे नहि करि रहलय हन माछ फसबे नहि करि रहलय हन मौसमके कारण बारिश पड़य लगलय कोन तरीकासँ मारल जेतय कोन तरीकासँ निकालल जेतय मछली एगो आधगो निकलय छै मजदूरी भी नहि पोसाइ छै मजदूरी भी गेलियै बैठल रहलियै घुरि गेलियै पार नहि लगलय मछली नहि फसलय भूखल पियासल रहलियै मौसमके कारण गर्मीमे मौसम छै मछली नहि आबि रहलय हन एक्का दुक्का मौसम ठण्डापन छै तऽ मछली देख अगर चलि रहलय हन तऽ ठीक छै नहि तऽ नसीब नसीबके बात छिकै फसलय तऽ फसलय नहि फसलय तऽ बैठल रहु भरि भरि दिना तरीके नहि बैठल रहु पूरा मछलीके चक्करमे होइ हो मछलीके समय हेतय तभीये उ निकलतय ओ अपना समयेपर निकलय छै समयपर ध्यान देने रहऽ तभीये जाके निकलतौ मछली मौसमके प्रभावसँ ठण्ड रहल वर्षा पड़य लगलय जादा उहोसँ नै मछली आबय छै ठण्डा मौसम होलय तब मछली साँझके चारि बजे उहो फसलय तऽ फसलय नहि फसलय भरि दिना बैठले रहि जाइ पड़य छै मौसम जेतने गड़बड़ चलि रहलय हन ओइ ढङ्गसँ मछली नहि फसय छै मछली नहि फसय छै गर्मी करय लगलय जादा गर्मीके कारण होइ नहि पाबय छै मछली पा घुरि जाइ छियै फसबे नहि करय छै एक्का दुक्का फसल ओइसँ कि पोसेतय ओइसँ किछु होइवला छै फसतय मछलिया तभीये ने फसबे नहि करतय रोज जाइयै रोज बैठके अइयै तऽ केना होतय ओइ ढङ्गसँ मछली अइतय तभीये ने उ कारोबार चलतय कारोबार मछली अइबे नहि करतय एक्का दुक्का अइतय ओइसँ पेट भरयवला छै मछली जब फसतय तब ने ठण्डा मौसम रहतय ओइ ढङ्गसँ अगर फसलय तऽ मौसम प्रभावसँ ठीक छै नहि फसलय तऽ उहोमे बैठल चलि अइलहुँ कोइ दिक्कत नहि छै फसबे नहि कयलय तऽ कि करबय बैठल